हाँ बताइए हाँ सुखी हो कल्याण हो बताइए कैसे आना हुआ अच्छा अच्छा तो उस हाँ तो ठीक है आप अपना पूरा एड्रेस और नाम पता बताइए और नाम पता बाद में वो सब फार्म भरकर के और अभी काउन्टर साइन होंगे काउन्टर साइन होने के बाद में तीन दिन के बाद में टी सी मिलेगी उससे पहले जो है

जी आ जाइए आवेदन तो फिर देना पड़ेगा पहले इसलिए तो आप सरकारी जो सरकारी शुल्क लगता है वही पड़ेगा और उसके बाद में तीन दिन के बाद में टी सी मिल जाएगी और आप अपना जो है एडमीसन जहाँ कराना हो कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं होता है वो तो ये रूल है न ये सरकारी रूल है जो बिना टी सी के चलिए ठीक है ठीक है अब टी सी तो जो आपकी बन गई है और बिल्कुल आकर के ले लीजिए हाँ आ जाइए वही हाँ हाफ टाइम के समय आ जाइए हाँ हाँ कल सुबह सुबह आ जाइए पहले आपका काम हो जाएगा हाँ ठीक सात बजे से खुल जाता है और रात के चार बजे तक खुला रहता है जो है सात आठ फिर बजे के बीच में आ जाइए चलिए ठीक है ठीक है हाे जाए नई फार्म तो हम दे देंगे तत्काल भरकर के वो देना होगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है चाहे जब बाहर से लाइए इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा